चौरचन होइए ताहिमे हम अरिपन तरिपन सबचीज लगाबै छी डाँढ़ि डूरि सबचीज घिचै छी डाली पाती सबचीज पसरल जाए छै सबचीज आनल जाए छै दही रहै छै ओहिमे दही रहै छै डाली पाती हर चीज ओहिमे चौका लगै छै ओहिमे सबटा हाथ उठबै छिए तकर बाद देवउठान आएल देवउठानमे हम से ई गोसाईं लगन सबचीज करै छिए गोसाईं लगन आनै छिए हँसुआ ओहिमे हाँसू पड़ल जाए छै ओहिमे खुरपी पड़ल जाए छै हुनकर डाँरि घिचल जाए छै हुनकर सबचीज ओहिमे बनि रहल छै हुनका गोसाईं लगसँ डाँरि घिचिकऽ अँगना लाबै छिए अँगनामे ओकर हँसुआ बनै छै खुरपी बनै छै हुनकर सबचीज डाँरि घिचै छिए सबचीज बनाबै छिए ओकर बाद से कोहबर बनाबै छिए कनिआ आबै छै तऽ कोहबर बनाबै छिए कोहबरमे बनिकऽ से ओहिमे फूल पत्ती सबटा गाछ बिरिछ ओहिमे कि आबै छै पंखा बनै छै पंखा लिखै छिए कोहबरमे नाम लिखल जाए छै कोहबरमे शेर बनै छै ओहिमे सुग्गा बनै छै कोहबरमे हुनकर कोहबरमे सुग्गा आओर बनिकऽ सबचीज बनै छै कोहबरमे लिखाइ छै को कोहबरमे फूल काटै छिए सेहो नीकसँ काटिकऽ देलहुँ कनिआ आओर आएल तऽ नीक लागल देखैमे ओहिमे सबचीज बनै छै ओहिमे अपना तकर बाद चौरचनमे तऽ बुझिते छिए जे कतेक चीज बनै छै लोकके फूल चौका कटै छै कतेक लोकके डाली पाती हर चीज लोकके रहै छै ओहिमे ओहोमे फल चढ़ै छै हर चीजके ओहोमे सबचीज फूल डालीमे पड़ै छै ओहोमे दही पड़ै छै मटकुरीमे ओहोमे दही पड़ै छै ओहोमे सबचीज सबचीज दै छिए अगरबत्ती नेसलहुँ सब चौका लगेलहुँ अगरबत्ती नेसलहुँ सब डालीमे हाथ उठल फूल पान हर चीज रहै छै ओहिमे तकर बाद ओतऽसँ आबि गेल अथी तऽ ओहिमे कोहबर अएलहुँ तऽ कोहबरमे लिखलहुँ हर चीज कोहबरमे हर चीज लिखै छिए हर चीज लिखिकऽ फूल काटै छिए पंखा लिखलहुँ ओहिमे